अगर अस बुनाई दी गल्ल करचै यानी कि जेह्ड़े ऊना दी बुनाई करने अस जेहदे बिच असें अगर नि'क्के बच्चे दा सेट बनाना होवै ते अस ओह्दियां सॉक्सां बनाने आं फिर ओह्दे गलव्स यानी कि दस्ताने बनाने आं ओह्दी कैप बनाने आं ओह्दी स्वेटर बनाने आं ओह्दी पैंट बनाने आं जां यानी कि जेह्ड़ी ओह्दी पजामी होंदी ऐ शर्ट कन्नै ते ओह् पूरा ड्रेस बनाने होने जेह्ड़ा दिक्खने गी काफी सोह्ना लगदा ऐ बहोत जादा सोह्ना लगदा ऐ होर पैह्लें अज्जकल ते बडे़ घट्ट बनांदे न क्योंकि आंदी गै नेईं ऐ बुनती पर जेह्डे़ साढ़े बजुर्ग रहिये दादी होर रहिये ते ओह् जेल्लै बनांदे हे काफी सोह्ना लगदा हा दिक्खने ई बी ते अस जेल्लै ओह् बना दे होंदे हे खास कर सर्दियें बिच मतलब जेल्लै ठंड होंदी ही होर धुप्प निकली दी होंदी ही ते इ'यां ते मौसम ठंड दा होंदा हा ते कुतै धुप्प निकली दी होंदी ही फिर साढ़ियां दादियां मतलब बाहर बरांडे बैठिये उ'नें जेह्ड़ी बुनाई करदे रौह्ना ते ओह् काफी सोह्नी लगदी ही दिक्खने ई जेह्ड़ी मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐ कि मेरी दादी जेल्लै बनांदे हे ते में उ'नें गी दिक्खदी ही ते फिर मेरे मम्मा बनांदे हे ते ओह्दे बिच मतलब कि काफी हद्द तक एह् रौहंदा हा कि मतलब कि अगर इक रंग दी ऊन ऐ ते ओह्दे बिच अस अलग अलग रंग दे जेह्डे़ ओह्दे फुल्ल जां डिज़ाइन जि'यां आखदे न ओह् बनांदे हे अस यानी कि मेरे दादी होर ते मिगी उं'दा दिक्खियै एह् शौक पेइया कि जेह्ड़ी सलाई ऐ सलाई यानी कि जेह्दे उप्पर अस ओह् बनाने आं सलाइयां बोलदे न उसी ते उस सलाई उप्पर ओह् चढ़ांदे कि'यां न मिगी ते सब तू बड्डी एह् चीज लगदी ही कि इस सलाई उप्पर एह् डिज़ाइन बना दा कि'यां ऐ फिर में ओह् चीज सिक्खी काफी जादा शैल एक्सपीरियंस रेहा मेरा ते अस ओह् डिज़ाइन जेह्ड़ा मतलब असें दादी कशा में अपना एक्सपीरियंस सनादी आं कि मिगी इक स्वेटर बनाई ते जि'यां बड्डे बंदे दी गल्ल करचै आखदे ओह्दे अस जादा कशा जादा गलव्स बनाई सकने आं अपनी ऊना दे ते आं कैप बी बनाई सकने आं सर्दियें लेई फिर स्वेटर बनाई सकने आं पर ओह्दा ना जेह्ड़ा ट्राउजर दी अगर अस ओह्दे पजामे दी गल्ल करचै ओह् नेईं बनदा क्योंकि जेह्ड़ी ऊन ऐ बहोत जल्दी घसदी ऐ होर अगर अस बड्डे बंदे दियां सॉक्सां बना दे आं ते उ'नें ओह् बहोत गै मतलब सभांलियै लानी पौंदिया न क्योंकि अगर अस उ'नें गी बिना चप्पलें दे बी लाइयै अग्गें पिच्छें जाह्गे ते ओह् बड़ी जल्दी जेह्ड़ा धागा घिसी जंदा ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै जेल्लै इक धागा निकलेआ ते ओह् पूरी जेह्ड़ी ऊन ऐ उद्धड़ना शुरू होई जंदी ऐ ते फिर ओह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ा ऐ पूरा मतलब कि खराब होई जंदा ऐ ओह्दी बजह् कन्नै अस बनाने ते ऐं पर उसी अस बड़ा सभांलियै लाना पौंदा ऐ जेह्दी बजह् कन्नै एह् मतलब कि लगदा ऐ कि अस सिद्धा सिंपल आखचै कि बड्डे बंदे आस्तै पजामा बनाना ते बड्डी गल्ल निं ऐ पर उसी अस किस तरीके दा इस्तेमाल करा दे आं ओह् डिपेंड करदा ऐ होर जेह्ड़ी साॅक्सां न ओह् ते बहोत जल्दी घस्सी जंदियां न अस उ'नें गी अगर लाइयै ते मतलब नंगे पैरें चलचै ते ओह् बड़ी जादा जल्दी घस्सी जंदियां न ते जेल्लै इक नाड ओह्दी निकली ते फिर ओह् ऐसा होंदा कि ऊन दा जेल्लै इक धागा निकलेआ ते ओह् पूरी गै उद्धड़ना शुरू होई जंदी ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै बड्डे लोकें दा बड़ा घट्ट बनाने आं दे ओह् बनाए दे बहोत गै सोह्ने लगदे न जेल्लै अस ओह्दा पूरा प्रॉपर सेट बनाने आं होर नि'क्के बच्चें दा ते काफी देर ऐसा होंदा ऐ कि काफी टैम ऐसा होंदा ऐ कि अस जेल्लै बनाने ओह्दा प्रॉपर सूट बनाने हा पूरा जेह्ड़ा दिक्खने ई बी बहोत जादा सोह्ना लगदा जेल्लै अस इक रंग दे बिच होर होर रंग पाचै फिर अस उसी सलाई उपर करचै फिर क्रोशिया होंदा जेह्ड़ा ओह्दे उप्पर एह् होंदा कि ओह्दे उप्पर झाल्लर बगैरा बनदी ऐ ते अस जेल्लै ओह्दी बनाने आं ते ओह् जेह्ड़ी ओह्दी झाल्लर होंदी ऐ इक सलाई उप्पर बनाए दा ओह् खरोशियै उप्पर बनाए दा काफी काफी अतंर होंदा ऐ जेह्ड़ा अस सलाई उप्पर बनाने ओह् दो चीज दी हेल्प लेइयै मतलब कि इक जि'यां सलाई ऐ होर दूई सलाई दी हेल्प लेइयै अस ओह् करने आं डिज़ाइन बनाने पर जेह्ड़ा खरोशिया ऐ ओह् सिंगल इक चीज मतलब कि इक खरोशियर कन्नै गै ओह् पूरी झाल्लर बनदी ऐ ओह् किसै दी बी हेल्प निं लैंदा ओह्दी बी टेक्निक होंदी ऐ बनाने दी जेह्ड़ा मेरा अपना एक्सपीरियंस रेहा ओह् बहोत सोह्ना रेहा मतलब मिगी पैह्लें ते समझ गै निं आया कि एह् बना दे कि'यां न पर भी मिगी जि'यां समझाया दादी ने मम्मा ने समझाया में फिर ओह् बल्लें बल्लें कीता जेह्ड़ा में इक स्वेटर आपें बनाए दा होर मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रेहा होर गल्ल रेही साढ़े ग्रांऽ च मतलब कि जे सूट दा लान दा केह् मतलब रवाज़ ऐ जि'यां सूट पैह्लें पैह्लें ते एह् होंदा हा कि जि'यां साढे़ डोगरी कुर्ते होंदे न डोगरी सूट होंदे न चुड़ियां आह्ले पजामें होर शर्टां ते सिंपल मतलब दादियां साढ़ियां इ'यै करदियां हियां कि सिंपल चुड़ियें आह्ले पजामें सिल्लदी हियां होर कलियें आह्ले पजामें सब तू बड्डी गल्ल ही कि अगर मुडे दा यानी कि मेल दा कोई ड्रेस बनाना ऐ ते ओह्दे बिच जेह्ड़ी ओह्दी पजामा होंदा हा ते ओह्दा केह् होंदा हा कलियें आह्ला पजामा बनाना होर फीमेल दा बी इ'यां गै होंदा हा जेह्ड़ा फिर अगर सलवार बनाना ऐ ते मतलब कि सलवार दा एह् होंदा हा कि सिंपल सलवारां बनाई जंदिया हियां उं'दे ई कोई बेल्ट नेईं होंदी ऐही जेह्ड़ियां हून दियां सलवारां न उं'दे बिच बेल्ट पाइयै फिर हून ते चलो फैशनेबल होई गेदा ऐ पर नेईं साढ़े ग्रांएं बिच एह् चीज होंदी ही सिंपल सलवार होर सिंपल कुर्ती बनाई जंदी ही होर डोगरी सूट डोगरी सूट लाए जंदे डोगरी सूट च जि'यां बोले जन्ने आं चुड़ियें आह्ले पजामे होर कुर्ते होर अगर मेल दा दिक्खेआ जा ते उं'दा एह् होंदा हा कि तम्बी कुर्ता जिसी बोलदे न ओह् बनांदे हे शर्ट बनांदे हे पूरी सिंपल होर ओह्दे कन्नै पजामा कलियें आह्ला ते मतलब इक सलवार होंदी ही हून उसी तम्बी बोलदे हे शायद होर सलवार होंदी ही जेह्ड़ी ओह् बी बनाई जंदी ही जेह्ड़ी हून काफी हद्द तक्कर जेह्ड़ी ऐ हां उसी बनाने आस्तै जेह्डे़ मतलब फीमेल टेलर गै बनांदियां होर मेल ते अपना कम्म काफी हद्द तक छड्डी चुके दे न क्योंकि उं'दा एह् होई गेआ कि पढ़ाई लिखाई आह्ली लाइन च जाना फिर जेह्ड़ा साढ़ा ऐहीं तक बी ओह् कल्चर ऐ ऐहीं तक बी उत्थें गै टिके दा ऐ ओह् आं हून एह् ऐ कि फीमेल बनांदियां न मेल दे होर मेल दे फीमेल दे होर मेल दे दौनो दे पर एह् ऐ कि हून पैह्लें जि'यां सिपंल सलवारां लांदे हे हून ओह् चीज नेईं ऐ बस बेल्ट आह्लियां सलवारां आई गेइयां न जां ट्रेडिशनल यानि कि फ्लेयर बगैरा ऐ ओह् ऐ ना हून इस चीज बिच बदली चुके दा ऐ पर ऐहीं बी जेह्ड़ा साढ़ा

ओह् बनाए जा दे न पर एह् ऐ कि जेह्ड़ी हून औने आह्ली जेनरेशन ऐ ओह् एह् चीज करा दी ऐ जेह्ड़ी साढ़ी मम्मियां जां जेह्ड़ियां साढ़े अग्गें ऐहीं तक जेह्ड़ियां दादियां न ओह् ऐहीं बी अपना गै डोगरी जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ उसी अस अपना दे आं होर मेल दा एह् होइया कि हां हून ओह् जादा जीन्स बगैरा यूज़ करा दे न जीन्स आह्लियां पैंटां हा पजामे कुर्ते बडे़ घट्ट पाए दे न पर फिर बी काफी हद्द तक ऐहीं बी पजामे कुर्ते पाए दे न व्हाइट पजामे होर शर्टां पर एह् ऐ कि जेह्डे़ पैह्लें सलवारां पांदे हे तबिंयां जिसी बोलदे न मतलब सिंपल सलवार होंदी ही ओह् काफी खु'ल्ला पौंचा होंदा हा ओह्दा होर उप्परा दा ओह् सिंपल होंदी ही नाड कन्नै ओह् काफी हद्द तक ओह् चीज चेंज़ होई चुकी दी ऐ